हैलो सर मां पैरिस खां रोम वञण लाइ हिकु ट्रिप बुक कराई हुई पर मुंहिंजे अकेले जी हुई पर हाणे ऐं हिकिड़ो दोस्त मुंहिंजो बि साण वञणु थो चाहे मां हिकु मई जी बुकिंग वरिती हुई हाणे तव्हां सां निवेदन आहे कि तव्हां मुंहिंजे दोस्त जी बि बुकिंग हिकु मईअ जी मूं सां साणु करण जे लाइ जो कष्ट कयो ताकी उहो बि मूं सां साणु पैरिस खां रोम जी यात्रा करे सघे तव्हां जो जेतिरो बि हुन में टिकट जो किरायो हुजे या खाधे जो सामान हुजे या ॿियों कोई बि कार्यवाही ई हुजे मूंखे जल्द खां जल्द सूचित कयो त मां हुन जो पैसो मोकिले करे हुन खे बि पाण सां साण जो वठी हलां ऐं हुन खे बि हिन यात्रा जो लाभ पहुचाए सघूं